आयज आमच्या ल्हानपणांत कितें जातालें आमकां खंय इस्कोलांत बी वयतलो जाल्यार चलत वचचें पडा आतां हें आयज काल भुरग्यांचीं अशीं मजा जाल्या ते चलोन वचोंग इस्कोलाक बी पळयनात आतां आतां आदी आमी सायकलीन बी वयताले सायकलीं आसल्यो तेन्ना सायकल आतां आतां आतां भुरग्यां रिक्शेन घरा कडेन येवन रिक्शा व्हरता रिक्शेन वयता नाजाल्यार तो टॅम्पो आसता टॅम्पोन वयता नाजाल्यार एक स्कूल बशीं जाल्यात आतां बशिंनीं वयता तेन्ना आतां बरें बरें हें जाल्लें आसा फक्त भुरग्यांनी शिकप् शिकापाचेंत पडटा शिकोकूत जाय आतां खूब फॅसॅलिटीं जाल्ल्यो आहा ट्रॅवलींग आसा जावं आनी कितें म्हापशांत आतां आतां आसा आतां बशीं आहा आतां लोक बशीन बी वचुपाक पळयना आतां कितें जाता टू व्हिलर लोकां कडेन जावचें शें जाल्लें आसा आनी बशीं बशींवाले आतां आरड मारता की आमकां आतां गिरायक ना अशें टॅक्शी वालेंय आरड मारता की जायत्या भुरग्यांच्या एक तर आतां अठरा वर्सां जावच्या आदी भुरग्यांच्या हातीन गाडयो जाल्लेल्यो आहा ते गाडयो घेवन घेवन भुरगे भोंवतात आनी कोण आवय बापूय तेंच्या फाटल्यान पडलेलीं आसता तीं तें बी भोंवता आनी हे बशींनी लोक येत् येयना जावन आतां कमी जाल्लेलीं आसा